जय झूलेलाल हा मां पी टी उषा जे बारे में ॼाणंदी आहियां उहा हिकु दौड़ स्पॉर्ट्स में दौर करे असांजे देश जे लाइ चङा ई मेडल खणी आई उहा हिकु एथलीट खिलाड़ी कीअं स्पॉर्ट्समैन बि ऐं हाणे उहा राज्य सभा मेंबर जी राज्य सभा मेंबर में हींअर हाणे उहा कमु कंदी आहे एतिरो ई मूंखे उन जे बारे में नॉलेज आहे